अ ओइ नोंथांमोननि जायगायाव नाया ना मोनो दा ना सारनानै अ हाब अ मा मा दामनि फानो मा मा ना मोनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा ओरैहाय ना बेसेबांथो दाम केजियावलाय होनब्लाथ' थांबा मोनहैगोन ना गाबोनफोर मोनगोन ना मोना खयथासोसिमाव मोनफैगोन आंलाय लायगोन अ होनब्लालाय होनब्लालाय आं गाबोन थांनानै लायनोसैलै मोनोब्ला

है बारा नाङा दस बार' केजिसोल' मोनबानो जायो दे अ दे दे होनब्लालाय